जों इसिं एबा खिग्रा न'फोरनिफोराय एन्जर खांखमा बायदिसिना जानायखौ माब्रै गोजान खालामो बिनि फिननायानो जाबाय इसिंफोराव जेनोबा जोङो जाग्रा मुवाफोरखो मोजाङै खोबनानै दोननांगौ जेनोबा खांखमा एन्जरफोर हाबनो हायैबायदि मोजां उम खिरखाफोरजों खोबना दोननांगौ खांसिफोरजों खोबना दोननांगौ जेनोबा जेबो मासेबो एम्फौ बारसोमनो हायै बायदि होमब्लासो जोङो ओ जाग्रा मुवाखो साफाहाय मोनजायो आरो दैफोरखो मोजाङै खोबनानै दोननांगौ नोङाब्ला बे एम्फौ एन्लाफोरा गोग्लैनानै जोंनि जानाय लोंनाय मुवाफोरखौ मैला खालामो बेखायनो जोङो इसिंफोराव जाग्रा लोंग्रा मुवा थाबोलाथाय मोजां सांग्राङै गावनि जानायखौ बासायनो थाखाय खैफोदनिफ्राय बासायनो थाखाय जोङो मोजां आगजुफोरजों खोबनानै दोननांगौ आरो खिग्रा जायगाफोराव जेनोबा जोङो मोजां ओ बिखौ ओ साफा खालामनानै बे जों जेनोबा दैफोरजों साफा हुगारनानै सुनानै गारबोनांगौ खिग्रा जायगगाफोरखौबो न'फोरखौ बेखायनो जोङो मोनसे लेट्रिनाव थाङोब्लाथाय बे लेट्रिनाव खिफोर नांनानै दंनामा बेफोरखौ जोङो साफाहाय खालामनानै बै माबा ब्रासफोरजों हुनानै सुनानै मोजांहाय गारबोनांगौ होमब्लासो आरो माबा चिट्र'नेला मुलि होननाय दं बिखौ होयोब्ला जोङो मोनामनायनिफ्राय बासायनो हायो आरो बेखिनियानो